गामायारि ओनसोलफोराव गेदेर गेदेर गेदेर आबादारि फालांगिफोरा बेसेनफोरखौ एसे खम खमाव एगारना होयो ओमफ्राय एगारना होनानै जोंहा फिसा फिसा आबादारि बा फालांगि खालामग्राफोरनि थाखाय इसे उसुबिदा जायो मानो होमब्ला बिसोरो रांखाउरिखौ गिया बेसेन माबाया नालाय बिसोर एसे खम खमावनो एगारना होयो जोंहा फिसा फालांगियारिफोरा बुरजा बेसेनाव फाननो हायाब्ला मुलाम्फा जाहैया बेफोर बायदि जोबोर खस्थ' मोगा मोगि जानांगौ जायो आरो मानो होन्नानै बुङोब्ला गेदेर फालांगिफोरना जोबोर माबा थायो नालाय बिसोरहा सोरजिनो हानाय मुवाफोरखौ बायलाय फानलाय खालामनो हानाय फिसा फालांगिफोरनियाहाय एसेबां बुरजा बुरजा बायनानै दोननो हाया इसे खम खम लाबोनानै बेसेनखौ मोजाङै हमना फान्नांगौ जायो बुरजा बुरजा लाबोनो हानायफ्राथ' बिसोरो खम दामावबो एगारना होयो ओमफाय खास्थ'मारफोरा ज' थाङो बायग्राफोरा बेनिफ्राय जोंहा फिसा फिसा फालांगि खालामनायफोरा कास्त'मार मोननो नागिरा आरो बिदिनो जोंहा मालाबा मालाबा फालांगि खालामनायाव जोबोद खस्थ' मोगा मोगि जायो जोंहा फाननो दोननो लास्त जोबथारनायाव राहा गैया जाहैयो बेफोर बायदि जानांगौ जायो आरो